میرے خیال میں ہندوستان میں قانونی نظام بہت نیچے استر پہ جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے یہاں لوگوں کو پریش کرنا پریشان کرنا ایک ایک ہی کوم کے اوپر ٹارگیٹ بنانا آئے دن اس پہ ظلم کرنا یہ میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے ہندوستان جب آزاد ہوا تھا سارے جاتیوں کا سارے سب کا ایک ملک تھا یہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کا ایک یہ ماننا تھا کہ سارے ہندوستان سبھی کا لین اب جس طرح سے قانون ویوستھا سرکار جس طرح سے بدلی ہے اور سب کو مطلب ایک ہی ہے کہ بس ہندوستان ایک ہی قوم کا ہو جائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہندوستان سبھی کو سب کو مل جل کے رہنا چاہیے خاص طور پر یہاں کی پولیس اور میڈیا یہ دونوں نچلے استر پہ جو ہے گر چکے ہوئے اور دو ایک ہی چیج کا ایک ہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے وہ میرے حساب سے بیکار ہے آپ ہندوستان کی ہیں تو ہندوستان میں تو جب آپ پولیس ہیں یا کوئی بھی نیتا ہے تو آب سب کو ایک برابر دیکھیے گا نا یہ تھوڑی کہ اب ایک ہی چیز کو لے کے اٹھیے بیٹھیے کیونکہ آپ کو تو سب سے یہ ہے ہندوستان سب کا ہے یہ تو نہیں کہ ایک ہی آدمی کا ہے نا آپ آپ کھود سوچ سکتے ہیں نا اس چیز کے بارے میں کہ ہندوستان جب آزاد ہوئی تو سب کے بارے میں تھا لیکن آج کے جو ماحول ہے آج کا جو ماحول ہے لوگوں کو پریشان کرنا ہے آئے دن ٹرینوں میں حادثہ ہوتا ہے بسوں میں حادثہ ہوتا ہے سنگھ ایک آدمی کو دیکھ کے سب ملتے مارتے ہیں اس کے بعد ظلم کرتے ہیں یہ میرے حساب سے تو نا انصافی ہے کہ ایک آدمی کو آپ دیک کے کہیں کسی کو مار دو اس پہ میڈیا دیکھ رہی ہے پولیس دیکھ رہی ہے پولیس کھڑے ہو کر کے لوگوں کو پٹوا رہی ہے لوگوں کے ساتھ جیاستی کروا رہی ہے بتائیے کہاں کا انصاف ہے تو میرے حساب سے تو پولیس اور میڈیا یا نیتا یہاں کا تو بیکار ہے میں اس کو سپورٹ کبھی نہیں کر سکتا ہوں